जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन बोथोराव बोसोरनां गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो गिबियावनो जेरै माइ बिब्दिनो मैगं थाइगं बिब्दिनो बेसरनि आबाद आरो माखासे बिब्दिनो सिबिं सबाइ माखासे बिब्दिनो गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरो गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव बांसिनआनो नखरफ्रोमबो मा माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नाथाय गुबुन फोराव जे माइखौ खेबनै मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव आरो गोजां बोथोराव मावनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव मा दैज्लां बोथोराव बांसिन माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि उनाव गोजां बोथोराव माइ हाखांनायनि उनाव गोजां बोथोराव बेसरनि आबाद मावो आरो सबाइनि आबाद मावो सिबिंनि आबाद मावो बेबायदिनो गोजां बोथोराव मा माइ हाखांनायनि बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो बिब्दिनो गोलोम बोथोराव माखासे बिब्दिनो आबादफोर मैगं थाइगं मावो जेरै जोंनि जानाय लोंनाय मा होनो गोलोम बोथोराव बिब्दिनो जोगोनार इदिनो माबा माबि थाइबें बिब्दिनो लेस्रा माबा माबि बिफोर मेगंफोरखौ मा गोलोम बोथोराव मावनाय जायो आरो बेनि उनाव गोजां बोथोराव मा मावनाय जायोबा जोंनि बांसिनआनो मा गोथां मैगंफोर मावनाय जायो जेरै लाफा लाइ मुला इदिनो मा आलु ख'बि बे मा गोजां बोथोराव मोननाय माखासे मेगंफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो बिब्दिनो बांसिनानो मा फोथारफोराव गोबां रोखोमनि आलुनि आबादबो मावो आलु गायनाय जायो आरो बिब्दिनो बेसरफोरखौ मा नखरफ्रोमबो बिदिनो गायनाय जायो आरो बेनि उनाव आलुफोरनि आबादफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव इदिनो गोजां बोथोराव बिब्दिनो लाइ लाफा मुला बिब्दिनो गाजर जोंनि जानाय मैगं थाइगंफोरखौ गोजां बोथोराव मावनाय जायो जे गोजां बोथोराव जे मैगंखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन जा मावनाय जायो होनबा जे लाफा आरो जे लाफाखौ जों बर'फोरा बांसिन मोजां मोनो नालाय जे लाफा लाइ बिब्दिनो गोथां मेगंफोरखौ बांसिन जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो बेनि उनाव आरोबाव माखासे बिब्दिनो मैगंफोर दंबावो बिब्दिनो जे जोगोनार बिब्दिनो लाव जे माखासे इदिनो मानलाग्रा मैगं थाइगंफोर आरो बिदिनो फान्थाव थास' माबा माबिफोरखौ जोंनि मा ओनसोलाव मावनाय जायो